हां जी कौन बोल्लै दा हां जी हां हट्टिया दा बोल्लै दे करेआने दी केले बी हैन संतरे बी हैन केेले इस टैम सौ रपेऽ दर्जन चलै दे ते किन्नु बी कोई पंजाह् रपेऽ किल्लो

अंगूर बी हैन केह्ड़े लैने काले लैने जां इक दुए बी होंदे नी हरे हां केह्ड़े लैने अंगूर अंगूर जेह्ड़े हैन ओह् त्रीह् रपेऽ भाऽ हां

हां अंब बी हैन हून ते तुसेेंगी पता मौसम चलै दा गर्मिये दा ते अंब बी हैन अंब थोह्ड़े मैंह्गे न थोह्ड़े डेढ़ सौ रपेऽ किल्लो न हां इयां तुस कुत्थआं इयां तुस कुत्थुआं बोल्लै दे अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा कोई गल्ल नेईं ते केह् केह् पाना फ्ही सनाई ओड़ो इक बार अच्छा

अच्छा अच्छा होर केले किन्नु संतरे अंगूर पपीता मरूद मरूद पपीते

अच्छा महाराज तुस लैने आह्ली गल्ल करो रेट फ्ही दिक्खी लैने रेट बनाई ओड़गे तुस लैने आह्ली गल्ल करो रेट बनाई ओड़गे हां कोई गल्ल नेईं हां ओह् ते ऐ इयां अग्गै अगर कोई बी तुसेंगी कोई बी लैना होग ना फरूट लैना होगा ना कोई बी ते मिगी कांटेक्ट करी ओड़ेओ ऐ साढ़ा जेह्ड़ा नांऽ ऐ ओह् ऐ अपना करण फरूट आह्ला हां ते एह् मेरा नंबर ऐ हां सब किश रक्खे दा आनलाइन बी अस करने होन्ने ते ओह् जेह्ड़ा पेटीएम आनलाइन दे फ्ही जगह दे स्हाबें डिलीवरी चार्जेस पोंदे न फ्ही इयां कदें कदें तुसेंगी लग्गी जाना बीह् रपेऽ

हां हून असें नमीं नमीं हट्टी खोली ते तुसेंगी पता फ्ही थोड़े गाह्क बी होन ते हट्टी बी चलदी हां चलो ठीक ऐ फ्ही अ'ऊं करी ओड़गा थुआढ़ा समान पैक करी ओड़गा लेई आएयो फ्ही तुस कोई गल्ल नेईं कोई गल्ल नेईं ठीक ऐ